हे भगवान राम राम हमर जइसनो वैष्णव आदमीके हम भेज बिरियानी ऑर्डर करले रहियै ई तऽ चिकन बिरियानी आबि गेलै आब चिकन बिरियानी हमे खेबै ई सब रेस्टुरेंट बला सब नऽ सबके खिचड़ी करीके राखि दए छै हमे सुनि वैष्णव आदमी छिऐ हमेशा भेज खाए छिऐ नॉन भेज लाबी कऽ दए देलकै की करिऐ हम बताउ यहाँ सुनऽ सुनऽ सुनऽ ई की छिकै ई की छिकै हमे भेज बिरि भेज बिरियानीमे ई चिकन पीस कहाँसँ आबि गेलै अभी सावन चलि रहलो छै हम कभी नॉनवेज नहि खेलो छिऐ तोरा सुनि जे वैष्णव आदमी नहिए कदम रखबै तोरा सुनि कोइ कदर करै छै कि नहि देखह की ऑर्डरमे देलो रहिऐ भेज बिरियानी नहि पढ़ै छह जल्दी जल्दी उठाबऽ यहाँसँ जल्दी जल्दी साइड करऽ आब हमे यहाँ खानो नहि छै चललिऐ बाहर तोरा सुनि चिकन बिरियानी चिकन तन्दूरी चिकन लेग पीस हो गेलो समान उठाबऽ हमऽ पैसा जे पेमेन्ट केलो छिऐ जल्दी आपस करऽ